फार्माव आबादफोर लाबोनायनि इयुनाव गोजोननाय एबा मिथिंगाखौ सिबिनो माबा फालिजाग्रा फोरबो दं बेफोर जाबाय कार्तिक बिहु कार्तिक बिहुखौ माइ माइ बारिआव गेजेराव

थाइग्रि बिखुंआव थाव होनानै जेवारि सावनाय जायो आरो माइखौ हाखांनायनि उनाव जोङो ज'यै गाजा गोमजायै नांगोल जांख्रा खाजानाय जायो बे नांगोल जांख्रायाव मोनसे जानाय लोंनाय बायदिसना बेदर ना जौ आंखाम जानाय जायो बेनोसै